पंज फरवरी ॿ हज़ार टे उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार हिकु वीह डिसंम्बर ॿ हज़ार टे चोॾहं मई ॿ हज़ार ॿ सतावीह अक्टूबर ॿ हज़ार चार